हाँ हालही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक बलब ख़रीदा है जो काफ़ी अच्छा है और बढ़िया उजाला देता है आँखों में भी दर्द नहीं करता है लाइट भी कम ख़र्च करता है जिस फिलिप्स का बल्ब है उसके बारे में जितना कहें उतना कम है काफ़ी बेहतर क्वालिटी का फ़लफ्स है